آڈیو بکس کے بارے میں سنا ہے ہم ںے لیکن ہم فزیکل کتاب پڑھنے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس میں پڑھنے میں جو مزہ اور سکون ہے وہ ای بک میں نہیں ہیں کیونکہ ای بک پڑھنے میں بہت ساری پریشانیاں ہیں لائٹ چلی جائے انٹرنیٹ ختم ہو جائے یا موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے ہمارے جو پسندیدہ کتاب ہوگی وہ بیچ میں ہی رک جائے گی جبکہ ہم فزیکل کتاب میں یہ سب نہیں ہوتا ہم جتنی دیر چاہیں اتنی دیر اپنی مرضی سے ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں جتنی دیر چاہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی اس کو پڑھنے کا الگ ہی مزہ ہے الگ ہی سکون ہے جو ہم ای بک پڑھنے میں دیتے ہیں وہ مزہ نہیں ہے جتنا مزہ فزیکل کتاب کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے میں ہے اس کا سما الگ ہی ہوتا ہے اور ای بک کے فائدے نہیں ہیں نقصان زیادہ ہے آنکھوں میں فرق پڑتا ہے

موبائل کتنی دیر تک چلائیں گے اور جبکہ فزیکل کتاب ہم کتنی بھی دیر پڑھ لیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی